موسم کی تبدیلی سے مو شفہ برا گارا اثر پڑتا ہے اللہ کی تخ اللہ نے ہر اللہ کی تخلیق میں مویشی بھی ایک حشا ہے جو انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے اور جس اور اللہ نے ہر ایک سے انسان کے لیے پیدا کی ہے اس میں بوشی بھی آتے ہیں جس طرح سے انسانوں کو ہر ہر موسم میں انسانوں پہ جورا اثر پڑتا ہے اسی طرح مویشی مویشیوں کو بھی ہر موسم میں ہر طرح کے اثرات اسات سے دو چار ہوتے ہیں کہنے کاغگرض یہ ہے کہ گرمی کے وقت میں انسانوں کی طرح مویشوں کو بھی گرم لگتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس بیزبا جانور کی اچھی طرح سے دیکھ بھال رکھ رکھاو کریں اگر گرمی زیادہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ اسے کسی سائیدار جگہ میں اسے لے جائیں اور وہاں پہ رکھیں اور تاکہ اس کو بھرپور ٹھنڈک مل سکے آرام مل سکے گرمی سے گرمی کی پریشانی سے دور ہو سکے اس کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کچھ شائیدار سائیدار جگہوں کا انتخاب کر دیں جہاں پہ وہ آرام سے رہ سکیں اور جانور کو ایک سے دو بار دن میں نہا دینا چاہیے اسی طرح زارے کے موشم میں انسانگوں کی طرح مویشوں پہ اثر ہوتا ہے ادارے میں مویشوں کو ٹھنڈک سے بچانے کے لیے گرمی پہنچانے کے لیے موٹیے کپڑوں کپڑے سے اسے ڈھکنا چاہیے اور آس پاس میں آپ کا انتظام کرنا چاہیے تاکہ اسے ٹھنڈے سے بچایا جا سکے اورھ اور دیگر بیماریوں پریشانی سے بھی بچایا جا سکے اسی طرح بارش کے موسم میں مویسییوں کو کسی اچھے اور کچے میں مطلب بارش سے اور اور ڈسٹ سے دور رکھا جا سکے